ہیلو گڈ ایوننگ آپ فلاح ہوٹل سے بول رہے ہیں میری ٹرین دیوبند اسٹیشن پر رات دو بجے پہنچے گی اور تیز بارش بھی ہو رہی ہے موسم بہت خراب ہے اسی لیے آپ کھانے کا آرڈر لے سکتے ہیں رات دو بجے آپ اسٹیشن پر کھانا پہنچا سکتے ہیں اور کھانے میں تندوری اور چکن کباب اور اس کے علاوہ ایک اسپرائٹ بھی دیوبند اسٹیشن پر دو بجے قریب آپ آرڈر لے کر آ جائیے میری ٹرین دو بجے رات میں دیوبند اسٹیشن پر پہنچے گی پلیز موسم بہت خراب ہے آپ آرڈر لے لیجیے ٹرین میں کوئی سویدھا بھی نہیں ہے کھانے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے پانی وغیرہ بھی لے کر کوئی نہیں آ رہا ہے اس لیے پلیز موسم کے خراب ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں آ رہا ہے اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یہ آرڈر لے لیں اور میرا آرڈر دیوبند اسٹیشن پر پہنچا دیجیے